हाँ जी हाँ नम नमस्ते तो कुर्सी बनवानी है तौ कुर्सी हम बनाते हैं जैसी बताओगी वैसी ही बना देंगे

हाँ तो लकड़ी मिल जाएगी सागून की मिलेगी शीशम की मिलेगी और जैसी अच्छे अच्छे जो हाँ हाँ हम तो काम अच्छा करते हैं हम तो यही तो सोचते हैं कि जो भाई काम हमको मिले तो हम काम करेंगे और कोई काम अच्छा करेंगे और कोई शिकायत वाला काम नहीं होगा और आप भेजो और जैसा काम वैसी चीज़ उसका पैसा वैसा ऐसे कोई खर्चा का जैसे सहेगून की लकड़ी है वह बहुत महंगी होती है तौ वही मा अबही खर्चा ज़्यादा बैठति है और जऊन ये और सबही लकड़ी जैसे हैं शीशम कैरी हैं और कोई नीम्बे की हैं कोई कार उहमा जैसे खर्चा कम बैठति है तो जैसा माल जैसा माल लेहो वैसा पैसा बैठिहे बहुत खर्चा जो कुछ होए तो हम बताए देहिं बताए देबो जैसे कोई

तेरी लकड़ी ओ उसमें पाँच हज़ार रुपये बैठेंगे और ओ जो शीशम केरी है उसमें चार हज़ार बैठेंगे और उससे नीचे है वो तीन हज़ार में हो जाएँगे तो जैसा माल है वैसा काम है और काम हम बहुत अच्छा करते हैं जैसा हाँ काम काम काम तो शिकायत करनी हाँ और क्या अभी हाँ फिर और का ठीक है हम जऊन काम करते हैं ओहमे कोई शिकायत नहीं मिलती है सब जऊन लइ जाते हैं वह सब बहुत अच्छा बोलते हैं कहत हैं इनका काम बहुत अच्छा है और हम अच्छा काम करते हैं हाँ

हाँ

हाँ ओह काम हम तो कामै करत हेन जऊन भाई कहत हैं ओहिका काम करी थी हम अपने जान सबसे अच्छ काम करी तेहम तेहमा हमरी दुकान केरी खूब बढ़ियाँ तरक्की होए हाँ ठीक है चलिए नमस्ते हाँ